میں نے ایک کولر لیا تھا پورنیا سے سیمسنگ کمپنی کا دس ہزار روپئے میں کولر تو شروع شروع میں ٹھیک ٹھاک چلا ہوا بھی اچھی دیتا تھا ہوا اور اس میں سونے میں مزہ بھی آتا تھا لیکن جب دو تین مہینے گزرے تو کولر کچھ آواز کرنے لگا ہوا بھی کم دینے لگا اور کولر میں پانی تو بھرا ہی جاتا ہے توجو موٹر ہوتا ہے سیمسنگ کولر کا اس موٹر پہ جیسے اگر تھوڑا تھوڑا اگر پانی گرے تو اور کولر ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وہ سیمسنگ کا کولر کا جو موٹر ہوتا ہے اس پہ پانی گرتا ہے تو موٹر کیا ہے جل جاتا ہے پھر نیا موٹر لاؤ اس میں خرچ بہت ہے اس وجہ سے ہم سبھی کو یہ مشورہ دیں گے کہ سیمسنگ کمپنی کا کولر نہ خریدیں